میں میں سنگنگ کمپٹیشن میں ہمیشہ پارٹیپیٹ کرتی ہوں میں سنگنگ شو کرتی ہوں مجھے سنگنگ کرنا میری ہابی ہے مجھے سنگنگ کرنا بہت پسند ہے اِسی دوران میں اپنے گلے کا بھی بہت خیال رکھتی ہوں میں کینیڈی میں گانا گانے جاتی ہوں میں اسٹیج شو کرتی ہوں کافی حد تک میں نے سنگنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں کافی بار پرائز بھی لے کر آئی ہوں اینڈ اِسی دوران میں اپنے گلے کا بھی بہت خیال رکھتی ہوں میں جب گانا گانے جاتی ہوں تو اُس سے پہلے گرم نمک کا نمک اور گرم پانی پی کر جاتی ہوں اور آ کے میں لونگ کا پانی پیتی ہوں گرم کر کے تاکہ میرا میرا گلا اچھا رہے اور میری آواز بھی اچھی نکلے تاکہ گانا میں اچھے حد تک گا سکوں اور لوگوں کو اپنی طرف آکرشک کر سکوں اِس لیے میں اپنے گلے کا بہت دھیان رکھتی ہوں میں ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتی ہوں میں ہمیشہ گرم ہی چیزیں کھاتی ہوں میں آئس کریم کولڈ ڈرنک اِن سب چیزوں سے بہت دور رہتی ہوں تاکہ میرا گلا ٹھیک رہے اور میں سنگنگ میں آگے اور جا سکوں